खाना पकाने के लिए सबसे पहले हमें सब्ज़ी देखना होगा एवम जिस बर्तन में हमें बनाना हैं वह बर्तन देखना होगा जिस कारण से हम कौन सी सब्जी बनाएँ उसके लिए एक स्थान एवम मसालों को भी देखना होगा की वह हमारे पास उपलब्ध है या नहीं उसके बाद उन्हें अच्छे से काट कर धो कर एवम जिस बर्तन में हम बनाने जा रहे हैं वह बर्तन को अच्छे से साफ करना होगा अगर सब्ज़ी या बर्तन में कुछ कीटाणु लगे हैं तो वह साफ हो सकें उसके बाद हमें गैस में बर्तन को रखना होगा और जब तक वह गर्म हो उसमें तेल जो भी मसाले डालना हो वह और उसके बाद सब्ज़ियों को डाल कर कम से कम कुछ समय तक पकने के लिए छोड़ना होगा और समय समय पर उनको बीच पर जा जा कर देखना होगा की वह सही तरीके से पकी है या नहीं